हमें कृषि में उपयोग किए जाने वाले जैसे कुदाल कुदाल से आलू रोपनी होता है खुर्पी जिससे हम लोग जंगल बाहर करते हैं गेहूँ की कटाई होती है जैसे थ्रेसर उससे गेहूँ की दौनी होती है मक्का पब जो होता है मक्का का भी दौनी होता है अभी तोड़ी वह भी मसीन से ही होता है तरह तरह की चीज़ें सारा चीज़ मसीन से ही होता है जैसे हसुआ हो गया उससे हम जल्दी घास को बाहर करते हैं अपनी खेत को साफ़ सुथरा करके ताकि उसमें उबज अच्छा हो खुर्पी जिसे साफ़ सुथरा करके खुर्पी से आलू की खनाई होती है कुदाल से आलू रोपा जाता है और तरह तरह की खेती यह सब औजार जो हैं हमारे कृषि उपयोग में काफ़ी एक महत्वपूर्ण है थ्रेसर जिससे दौनी होता है गेहूँ दौनी होता है मक्का जैसे दौनी होता है वह मशीन काफ़ी इम्पोर्टेंट